हलो हम्मे ने घुमय लए आयल छियै तोँ तऽ तोँ तऽ गामेमे छहो ओ हँ हँ हम्मे हँ हँ हम्मे भैया घुमय लागी एक बार हम दिल्लीसँ आयल छी दिल्लीसँ हँ हमरा मतलब तनी घुमाय नहि दैतहो रे भैया सगरे बेगूसराय हँ कोन चीजसँ घुमबै भैया हमरा अथी बाइकेसँ घुमाय नहि दैतहो रे तोहर जे रुपैआ होतै तेल खर्चा फल्लाँ चिल्लाँ आर से हम दए दितियौ अ सुनलियै बेगूसरायमे अथियो रे नहबयवला खुललै रहए की कहै छै वाटर पार्कवला तऽ बेगूसरायवलामे एक दू दिना नहाए कऽ देखतियै रहए केहन अभी हमरा पहिले भैया नौलखा मन्दिर घुमाय दहो बुझलहुँ हँ हमरा लेकिन नौलक्खे घुमाय दहो पहिले नौलखाके बारेमे हम बहुते लेकिन चर्चा सुनलियै बुझलहुँ नौलखा मन्दिरसँ कतेक दूर तोहर घर छह ओ कहलकै नौलखामे अथी मेलो आर लगै छै एक जनवरीमे सहिए बात ओ तऽ दूरसँ तऽ ग्रामीण मतलब ओहि जग लोकलोवला जाइ छै घुमय लेल कि खाली बाहरिएसभ आबै छै आरो तोरा तकर बाद नौलखा मन्दि नौलखा मन्दिर छह घुमयवला आर कथी की कहलह छह सिमरिया हँ काँवर झील तऽ हम्मे तोँ गेल छह काँवर झील कि नहि काँवर झील तोँ हमरा घुमाय सकै छह बढ़िआँसँ ओहि जग मतलब खाय पियैके व्यवस्था रहै छै होटल तोटल रहै छै कि नहि जेना दू तीन आर चाहबै रातिकेँ रुकय लेल तऽ रुकिओ सकै छियै ठीक छै तऽ आर काली मन्दिर लिगुन आबह काली मन्दिर लिगुन हम पहुँचै छियह फोन करबह तऽ